हैलो जी मैं डॉक्टर संजना बोल रही हूँ अच्छा जी बोलिए अच्छा अच्छा हाँ मैं क्लीनिक पर मिल जाऊँगी आपको बिखा बुखार कैसा है

अच्छा तो आप आ जाइएगा यहीं पर आ जाना तो मैं ए चेकअप कर लूँगी यहीं पर आप मेरे को मतलब आठ दस बजे तक तो वैसे भी हमारी सॉप नहीं खुलती है तो आप है न दस बजे के बाद आ जाइएगा

अच्छा हाँ ठीक है ग्यारह के समथिंग आ जाइएगा हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ लग जाएगा

अच्छा ठीक है तो आप अभी आ जाइए अगर आपको सुबह तक टाइम नहीं है तो हाँ हाँ अभी ये हमारी सॉप खुली है अभी आ जाइए नहीं ज्यादा पेसेंट नहीं है आप आ जाइए अभी हूं हूं बाय